आप धान का खेती करते कौन कौन धान हो जाते हैं कौन कौन चावल तैयार करते हैं

हाँ चावल चावल बताइए चावल के बारे में हाँ तो चावल चौबीस कैरेट होता है बुद्धा भोग होता है हाँ वहीं बासमती चावल होता है हाँ गोविंदो भोग होता है यही सब होता खरीददारी करना है ई सबको और कितना हमका हमका आप उपजाते हैं चावल बहुत चावल है

बासमती चावल का कैसा रेट देते हैं बुद्धा भोग का पैसा माने चौबीस कैरेट का है उसका कितना दे रेट बोलते हैं आप पसंद हो बताओ तो बताइएगा रेट न ठीक है

देखेंगे तब तो लेंगे न हम देख सामान देखने के बाद न अभी लेंगे दाम होगा कितना दे होगा उसके बाद न उसके बाद न लेंगे चावल तो जितना किस्म का चावल है उतना किस्म का रेट होगा